आङो नोंसिनि रेस्टुरेन्ट आवहाय फ्राइराइस अर्डार होदोंमोन माथो नोंसोरो आंनो बे अर्डारखौ होफैयाखै दस्रासो होफैदों मिगिसो होफैदों नोंसोर आंनो आंथ' मिगिखौ जाया आंनि अर्डारखौसो नांगौ आंनो मानो बेबायदि बेबायदि होफैनांगौ नोंसोरो आंथ' इदिखौ जाया आंनो नाङा आंनो रिटार्न फैसा हरफिन्नांगौ नङाबा आंनो गोदानै जाग्रा मुवाखौ होफै फिन्नांगौ आं जाया मिगिखौ मानो बेबायदि खालाम नांगौ नोंसोरो जेखौ अर्डार होदों बेखौ होफैनांगौना मानो बेबायदि खालाम नांगौ जाखो आंथ' मेगिखौ मोजां मोनाना आंनो आङो जेखौ अर्डार खालामदों बेखौ लाबोफिन नङाबा आंनो फैसाखौ होफिन माब्बायदि नोंसोरलाइ जेखौ बिदों बेखौ होफैया जेखौ अर्डार खासामदों बेखौ होफैया मानो बेबायदि खालामो फालाइ